جانور کو کھانا پانی کھلاتے ہیں جانور کو کھانا پانی کھلاتے ہیں دودھ بڑھاتے ہیں گھاٹا اٹھا دیتے ہیں آر سب چیز دیتے ہیں کھلاتے ہیں کھانا پینا جانور کو دودھ بڑھاتے ہیں دانا گھاٹا کھاتا گیہوں کا مکئی کا سب کھلاتے ہیں چوری دودھ پانچ سیر کا دس سیر ہوتا ہے اور چربی چربوں کرتا ہے گھاسو بھوسا کھاتا ہے پانچ پانچ سیر دودھ ہوتا ہے تو دس کلو دودھ ہوتا ہے جب کھانا کھائے گا تبھی نا دودھ بڑھے گا چرے گا بجے گا تبھی نا دانا کھائے گا تب نا گھاس بھوسا تب نا دودھ ہوگا جانور کو بھینس کو گائے کو بکری کو سب کو جانور کو خوراک ہی ملے گا تبھی نا دانا تبھی نا دودھ بڑھے گا خوراک ہی ملے گا تبھی یہ دودھ بڑھے گا اچھا سا خوراک ہی ملے گا تو چار سیر کا پانچ سیر دودھ ہوتا ہے دس کلو ہوتا ہے خوراک ہی اچھا سا ملتا ہے گھانٹھا چوری گھاس بھوسا کھلاتی ہے اور اچھا سا چوری کھائے گا بھوسا گھاس بھوسا کھائے گا چوری کھائے گا دانا پانی کھائے گا گھاٹھا کھائے گا تب دودھ بڑھتا ہے چار کلو کا دس کلو دودھ بڑھتا ہے ہوتا ہے چوری کھائے گا تو بھینس کو گائے کو بکری کو جانور کو سب کو دودھ بڑھتا ہے اچھا خوراک ہی ملتا ہے تب یہ دودھ بڑھتا ہے دانا پانی خوراک ہی کھاتا ہے دودھ دودھ بڑھتا ہے دو کلو چار کلو پانچ کلو دودھ ہوتا ہے اچھا سا کھانا کھاتا ہے گھاٹھا کھاتا ہے گھاس کھاتا ہے کٹی پی کاتا ہے سب چیز کھاتا ہے تب دودھ بڑھتا ہے جانور کو پانچ کلو کا دس کلو دودھ ہوتا ہے اچھا سا کھانا پینا ہوگا اس کو تبھی سب دودھ بڑھے گا جانور گھاٹھا کھاتا ہے